प्राथमीक मराठी शाळेन आमी शिकलो तेतून आमी टिचर आमचें बरें आसले आनी टिचरीय आमचें बरें आसलें ताका लागून सगळें आमकां बऱ्याच कायते तेंच्यानी शिकयल्यात देवाच आनी कितें कितें करपाचें कितें ना करपाचें आनी टिचरीय आमचे बरें जाल्ले आनी सगळ्यांनी आमकां बरी ती चांगली ती विद्या दिली तशेंच आमची घर कडेन सुद्दा तशेंच पेरंट्स हांकां कशें वागंक जाय कशें वागोंक नाका त सें सांगलें कोणा वांगाडा कशें उलोवपाच कोणा वांगडा कशें उलोवंक जायना तशें स सगळ्यांक बरें ते सांगपाचें तुजे सुद्दा बरें जातलें तशें सांगलेले आणी अशेंच आमी सगळ्यांककडे तशेंच वागता पयलीं सुद्दा तशें वागताले आनी आतां सुद्दा तशें वागता तशेंच आमचे भायर कोणाक मेळ्ळें जाल्यार आमचे कोण येता सोयेरे भावणे आनी कोण येता तरी आमची तेंचे कडेन रिस्पेटानूच वागता आनी कोणाक वायट अशें सांगना तशें पेरट्स पेरंट्सान सांगलां तशेंच आमकां टिचरीन सांगलां तशीच आमी सगळ्यांकडेन वागता तशेंच आमचे गांवा भायर आमी खंय गेले तरी तशेंच वागता आनी कोणााकडेन वायट अशें सांगना कोणाक

नाल्या आणनी कोण मेळटा जाल्यार कोणेंय सांगता न्हू हांगा कोरगांव कोरगांव हें जाल्या ते म्हणटा हे कोरगांव न्हू ते हाटिनतालो रोंग सेयटिनच धाडटा लोकांक तशें आमी करिना आनी जे शिक्षकान आमकां शिकयलां तेच आमी लोकांकांय सांगता तशेंच आमचे गांवा भायर आमचे खंय खंय वयता आमी आनी खंय वयता तशें लोकांकांय बरीतीच विद्या आमी दिता तशें आमकां शिक्षकान पेरणट्सक सांगले कशें वागपाचें कोण येयलो व्हडलो येयलो कशें तांकां सांगपाचें कशें तांच्या वांगडा उलोवपाचें तशेंच आमी उलयता